हा मां निकिता थी ॻाल्हायांव सुञाणो था हा हा बढ़िया ॿियों ॿियों ॿुधायो हा बढ़िया ॿियों कीअं थो हले धंधो पाणी हा असांजो बि सुठो तो हले ॿियों ॿुधायो हा हा ॿार बढ़िया ॿियों कहिड़ो नयो फल आयो अथव

त न मूंखे त फल चङा खपनि पर थोरो रेट ॿुधायो हाणे बादाम अम्ब घणे था हलनि अच्छा ॿियों तोता पुरी अम्ब बि अथव छा अच्छा ऐं हिंदा हिंदाणो घणे किलो आहे अच्छा ऐं गिदरा अथव सुठा वारा अच्छा अच्छा ऐं केला घणे दर्जन सौ रुपिए दर्जन महांगा काननि हेॾा हा दर्जन त खपे मां सम्झा थी पर एॾी एॾी महांगाई वट्र एड़ी महांगी थी वेंदी त पोइ कीअं वीचारा ॿार खाईंदा अम्ब अम्ब था कनि ॿार वीचारा अम्ब

हा अम्ब जो ॿी सौ किलो थी वेंदा त पोइ कीअं वीचारा अम्ब खाईंदा अच्छा ॿियों ॿुधायो ऐं केला घणे चयो दर्जन अच्छा सौ रुपए ॿुधायव त हल ठीकु आहे केला मोकिले छॾिजो दर्जन खनि ऐं ॿियों आहे न इहो अम्बनि जो सही रेट लॻायो न अम्ब थोरा महांगा था लॻनि अच्छा डाणू बि अथव डाणू घणे किलो आहिनि अच्छा ॿी सौ किलो आहिनि हल डाणू डाणुनि खे तव्हां छॾियो हीअं कयो दर्जन खनि केला ऐं ऐं अगरि अगरि बादाम अम्ब तव्हां लॻायो था ॾेढ सौ रुपिए किलो त ॿ किलो खनि बादाम अम्ब मोकिले छॾिजो ठीकु आहे हा हा हा ऐं किलो खनि तोता पुरी मोकिले छॾिजो हा ऐं हा हिंदाणो खपे न हिंदाड़ो हुजे ईअं ॿी किले खनि जो हिंदाणो पर ॾिसजो ॻाड़ो हुजे हिंदाणो ॻाड़ो हुजे सुठो हुजे हा भई ॾिसजो ॻाढ़ो हुजे ता हाणे पंहिंजा माण्हू आहियो त सुठो ई ॾींदव असांखे कोई ख़राब शइ त न ॾींदो हा तव्हांखे असां ॾिठो आहे असां तॾहिं त असां ता ता वटि खां ई वठंदा आयूं फ्रूट ॿियों कंहिंखां कॾहिं असां वरितो आ्हे फ्रूट

न हाली इहो मोकिलियो इहो मोकिलियो इहो खाइन त वरी ॿी वटि ॾिसो ता गर्मीअ में मटर रखे बि पीली थी थी वञे घरु घुमाइजी थी वञे ठीकु आहे हा फल मोकिले छॾिजो हा त तव्हां पंहिंजे छोकिरे खे मोकिलियो त मां उन जे हथो हथु पैसा मोकिलाइ थी छॾिया हा हा मां सभिनी खे ॿुधाईंदमि हा हा ठीकु आहे हा हा हा आंटी सई सई रेट मोकिले छॾिजो ठीकु आहे रखांव थी हा हा हा